جب گاؤں میں گھر کی تعمیر کی جاتی ہے تو کچھ اہم چیزیں ذہن میں رکھی جاتی ہیں جیسے کہ پانی اور ہوا کی روانی قدرتی روشنی کا انتظام اور موسمی حالات کے مطابق دیواروں اور چھت کا ڈیزائن جنگلی حیات سے بچاؤ کے لیے حفاظتی دیوار یا باڑ بھی ضروری سمجھی جاتی ہے میں گھر کل یوجنا سے واقف ہوں اس کے تحت حکومت دیہی علاقے میں پکے گھروں کی تعمیر میں مالی امداد فراہم کرتی ہے ہمارے گاؤں میں بھی اس اسکیم سے کئی لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں پہلے لوگ کچی جھوپڑیاں بناتے تھے لیکن حالیہ برسوں میں لوگوں نے پکے مکان بنانے شروع کیے ہیں جس سے نہ صرف ان کا معیار زندگی بہتر ہوا ہے بلکہ موسموں کے اثرات سے بھی تحفظ ملا ہے مجموعی طور پر گاؤں کے گھروں میں کافی بہتری آئی ہے اور لوگ اب صفائی نکاسی آب اور قدرتی وسائل کے استعمال کے حوالے سے زیادہ باخبر ہو چکے ہیں